टी तारीख़ मां ऑर्डर ॾिनो हुयो पर अञा ताईं मुंहिंजो ऑर्डर पहुंतो न आहे छई तारीख़ वञी करे ऑर्डर पहुंतो आहे हुनखां पो बि ईयर पोट्स चंङी तरहं न आहिनि ब्लूटूथ सां बि कनैक्ट नथा थियन पिया आसे पासे वारनि जो आवाज़ बि जाम थो अचे साम्हू वारे खे बि डिस्टरबेंस आहे बिल्कुलु बेकार ईरपोड्स आहे मुंहिंजी सलाह अथव ईयर पोड्स न वठिजो इहे वारा